अह दे बुं मा दे बुं

अह दे मा मा बिबार नोंनि बागान बानाय दं अह देनाय मा मा बिबार अह एह ओम अह आंबोथ' एबारनिफ्राय गायनो नागिरदों र' मोखाङाव गारदेन बानायनो मा मा बिबारा मा मा समाव बारो ओमफ्राय बेफोर बिबारा मा खामानिनि थाखाय मोजां नायनोल' समायना ना माबा खामानियाव फैयो औ अह ओह

उम उम उम मा जोबोद गोनां औ आंबो एबार आंनि मोखांआव एसे गारदेन बानायहांदों र' बाराबा बिबारखौ गोनां जायोबा नोंथांनिफ्रायनो जोलै लाबोनांगोन नङाबा आरो नारसारिफोरनिफ्राय बायना लाबोनांगोन

औ उम

अह उम ओह दंखायो आथिखालाव दै टेप दं बे दैनि थाखाय सिन्था गैया ओं गोबोर हासारआनो सबसे बेस्ट जागोन आरो नङा होमबा जागोनदे आं नैबे मार्च एप्रिलनिफ्राय जागायनो नाजादों नोंथांनो जि जि मोनो बेखौ लाबोनोसै मोनैखौ अनलाइननि जोहै बायनोसै ओं दे अह दे उम दे दे अह आं उम जागोन अब्ला आंबो नोंथांनि गारदेनखौ नायहैगोन नोंथांनि बायदिहाय मा मा बायदियै गायब्ला साबसिन जागोन आंबो बिदि आयदाखौ नायनानै जागायनो नाजादों र' अह फेनसिंबो दोनांगोन उम नङाब्ला समाव मोसौफोर बोरमाफोर हाबबाय बायोबा जागोन नालाय ओं दे दे अब्ला दिनै दोनथ'बाय दे